किताबनि जे अलावा मां समाचार पत्र पढ़ण पसंद कंदो आहियां हूअं त घणा ई समाचार पत्र आहिनि पण मां मूंखे कुझु ई वणंदा आहिनि जीअं त दैनिक भास्कर मरु प्रहार राजस्थान पत्रिका वग़ैरह